مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے اور اس سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے کی میں اپنی امی ابو کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ جاؤں کیونکہ مجھے میری فیملی بہت پسند ہے اور ان کے ساتھ مجھے گھومنا کہیں بھی رہنا بہت بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں تو بہت اچھے سے رہتی ہوں بہت کمفرٹیبل سے یہاں تک کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ ہی سفر کرنا بہت پسند ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ کئی بار سفر کر چکی ہوں اور ان کے ساتھ جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ میرے بھائی جب میرے ساتھ رہتے ہیں تو وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے جو جہاں بھی جانا ہوتا وہاں لے کر جاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ چیز اور ان کے ساتھ رہتی ہوں میں تو مجھے مطلب میں کمفرٹیبل سے رہتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی کبھی کبھی سفر پہ جاؤں تو اپنی امی ابو کے ساتھ جاؤں کیونکہ میں ابھی تک کبھی نہیں گئی ہوں اپنی امی ابو کے ساتھ سفر پہ ابو کے ساتھ گئی ہوں لیکن امی کے ساتھ نہیں گئی ہوں اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے سفر کرنا اپنے بھائی کے ساتھ کیونکہ وہ بہت اچھے ہیں اور میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں جب میں پٹنہ گئی تھی میں اور میرے بھائی سفر پہ تو وہ مجھے چڑیاں گھر لے گئے تھے گول گھر لے گئے تھے اور پھر ساپنگ مال لے گئے تھے مجھے وہاں بہت اچھا لگا تھا گھومنے میں اور میرے بھائی بہت اچھے ہیں اور مجھے ہر جگہ لے جانا چاہتے ہیں اور میں سو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی امی ابو اور میں جاؤں سفر پہ تب مجھے بہت اچھا لگے گا جب میری